हमारे यहाँ इलाहाबाद पर बड़ी उसको अस्पताल है अब यहाँ गाँव में तो हैं नहीं गाँव में बहुत छोटे छोटे अस्पताल हैं इलाहाबाद में हैं तो बड़ी भारी अस्पताल हैं जोन बाटे सरोग रानी हैं ओहांय जोन बाटे हैं हम लोग कमला नेहरु हैं सरुप रानी हैं जोन बा जीवन ज्योति अस्पताल है जोन बा जहाँ पर हम लोग छोटे छोटे हॉस्पिटल में जाते हैं ए गाड़ी का भी का साधन नहीं हैं ओ भी साधन नहीं है तो ओहां पे कैसे जाऊँ ओहाँ ओतने दूर लड़के भी बच्चे पढ़ते हैं जोन बाटे कि छोटी आसकूल हैं यहाँ पर तो यहाँ भी पढ़ते हैं जोन बा छोटी हॉस्पिटल में दवा कराते हैं ऊ कहते हैं लेकिन जाते हैं अब ओहाँ गाड़ी भी करो यहाँ तो ट्रेन का साधन हैं तो ट्रेन भी बहुत ज़्यादा दूर हैं तो ट्रेन भी कैसे पकड़ू जाऊँ इसीलिए जोन बाटे हम लोग यहीं इधर अस्पताल छोटे छोटे अस्पताल में दवा करा लेते हैं छोटे छोटे उस्कूल में बच्चन पढ़ा लिखा लेते हैं उ कहते हैं ओ करे आगे कैसे जाए जीवन ज्योति हॉस्पिटल में जा तुम्हारी बढ़िया हॉस्पिटल है सब चीज़ चेकब होता हाथ टूट जाता गोड़ टूट जाता पैर टूट जाता वहाँ पर सब चीज़ का सुविधाएँ हैं जोन बाए हाथ कुछ सुविधाएँ नहीं हैं इसीलिए मुनैय सोचते हैं कि बड़ी हॉस्पिटल में जाएँ तो कराएँ जोन बाटे या वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन है सि टी स्केन्ड हो जाता है शरीर का पूरा चेकब होता है जोन बाटेय हैं नस नस का पूरा चेकब होता है मोरे कालेय के गोड़ से हांत के पूरे शरीर का हो जाता है गोड़ टूट जाता है हाथ टूट जाता पैर टूट जाता तो भी उसका चेकब होता है अब यहाँ दर्द छोटे छोटे हॉस्पिटल में मनेय हैं त साठ किलोमीटर दूर हम लोग हैं गाँव में हैं गाँव में से कैसे करें क्या न करें मनेय आपन उ कह के रह जाता है कि इलाहाबाद हॉस्पिटल में पहोंचो तो कैसे पहोंचो इसीलिए आप गाँव में लैके चलो छोटे से आपन कराव कहाँ